हम एकबेर बहुत पहिने बच्चेमे गेलू रहए एकबेर दिल्ली तऽ दिल्ली गेलू मामा लग तऽ मामा हमरा ओतऽ एकटा काम लगा देलक तऽ एक्सपोर्ट लाइनमे रहै गार्डके काम सेलरिओ दैत रहै बारह हजार टाका दैत रहै नाइट ड्यूटी कहिओ लागैत रहै कहिओ भोरका ड्यूटी लागैत रहै तऽ आठ घण्टाके काम रहै ओवर टाइम अगर करिए तऽ पनरह हजार भऽ जाइत रहै ओहिमे हम जे अइ सात हजार टाका खा लैत रही आर एम्हर पाँच हजार घरपर दैत रही आ जे ओवर टाइम जे करैत रही तऽ ओ एम्हर पॉकेट खर्च सबमे राखैत रही तऽ दू तीन महिना ओतऽ हम काम केलहुँ तऽ ओतऽ सँ अयलहुँ तऽ कहलिए गाममे की करिए तऽ दू टा छोटसनके छागर लऽ लेलहुँ छागर लेलहुँ कहलिए बैसलसँ कोनो फायदा नहि छै तऽ छागरे दू टा लऽ लै छी आ गाममे अपन गाम समाज तऽ बुझिते छिए अपन गाम समाजसँ तऽ गाममे सबके नीक लागै छै छागर लेलहुँ अपन खेत खलिहान छेबे करए ओतहिसँ कनी कऽ कऽ साँझकऽ घास आनिकऽ खस्सी छागर कऽ दऽ कऽ अपन खस्सी छागर अपने पोसैत रही अपन दशहरामे परितो अइ छागर तऽ खरिदैसँ तऽ बढ़िआँ छै ने पाँच सात हजारमे जेबै खरीदैलए तऽ ओहिसँ बढ़िआँ अपने छागर रहतै तऽ काटि कऽ दऽ देबै अपने कटबा देबै